ہاں ہم تصویریں کے لیے کئی جگہ گئے ہیں کافی خوبصورت رہی ہیں ایک جگہ گئے ہیں حال ہی میں ہم سبھی بھائی دوستوں کے ساتھ نیپال گئے تھے نیپال میں ہم لوگوں نے کئی چیزیں دیکھیں اور سبھی سبھی مل کے تصویریں لیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں کہیں جانا اور گھومنا خاص کر کے اس اس میں دیکھا جائے تو یہ ایک فیلڈ ٹرپ کی طرح ہی ہے ایک طرح ہی ہے جس سے کہ ہم سبھی آدمی میں ایک ایک اچھا طریقہ سمجھ میں آتا ہے ہم باہر جاتے ہیں ہماری مائنڈ ڈیولپ ہوتی ہے خاص طور پہ دیکھا جائے تو ہم سبھی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانی چاہیے گھومنے کے طور پر ہم سبھی دوست مل کے گئے ہوئے تھے کہیں گھومنے کے لیے جس میں کہ کافی کافی چیزیں دیکھا خاص طور پہ ہم لوگ کوسی پٹن گھوما کوسی پٹن گئے وہاں کافی اچھے اچھے چیزیں رکھا ہوا تھا ہم سبھی لوگوں کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں دیکھنے کو ملیں اور اس کے ذریعہ سے ہی ہم سبھی لوگ اس کے بارے میں جانیں اور وہاں کی سرکاروں کے بارے میں جانیں اور ہم سبھی کو اچھا لگا وہاں جانے کے بعد ہم سبھی لوگ تصویر کھنچائے تصویر کھینچ کھنچانے کے بعد ہم سبھی لوگ وہاں رہے کافی ٹائم گزرنے کے بعد ہم سبھی لوگ ایک ساتھ ہی ایک گروپ میں وہاں سے واپس چلے آئے خاص طور پہ دیکھا جائے تو تصویر کے ذریعے سے ہی ایک بچے میں ایک بچے میں سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے ان کی دلچسپی بڑھتی ہے تصویر کے ذریعے سے ہی ہم کسی بھی چیز کو زیادہ اچھے طریقہ سے سمجھا سکتے ہیں خاص طور پہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو تصویر ایک ذریعہ بن چکا ہے جس کے ذریعہ سے ہی ہم کافی اچھے طریقہ سے سمجھا سکتے ہیں تصویر کا ہونا ہماری زندگی میں کافی ضروری ہے خاص طور پر ایک تصویر کے ذریعہ سے زیادہ کسی بھی چیز کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے یہ بچوں میں ایک کریٹوٹی کو بڑھاتی ہے جن کے ذریعہ سے ہی بچے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں ہم سبھی کو تصویر کے ذریعہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے